हा दादी हा पिस जो खीरु त मिलंदो कॾहिं कॾहिं मिलंदो आहे पर उहो

हा हा मिली वेंदव मिली वेंदव खीर जो अघु नवे रुपिया अथव ॾई जो अघु सौ वीह रुपिया ऐं पिसु पिसु वारे खीर जो अघु सौ सठि रुपिया न इहो ई अघु अथव मना असां वटि मना अवेलेबिलिटी घटि हूंदी आहे ऊंअईं बि ग्राहक जाम आहिनि ठीकु आहे थोरो घणो तव्हांखे ॿ चारि पंज रुपिया घटि करे ॾिबो लीटर ते हा हा टाइम सां तव्हांखे घरु पहुची वेंदव तव्हांजो घरु किथे आहे थोरी एड्रेस वेड्रेस लिखायो त उहो माण्हू माण्हू ॾेई वेंदव ऐं तव्हांखे मना ऑडर अधु मुनो कलाकु पहिरियों ॾियणो पवंदो अधु मुनो कलाकु तव्हांखे पहुचण में लॻंदव ऐं हा ऐं तव्हांखे किथे पहुचाइणो आहे त पंहिंजी सॼी एड्रेस लिखायो

पंजवीह ऑगस्त

खंडिनि हा

चारि पिलर

हा अच्छा हिन रमेश चव्हान जो ऑफ़िस जे आसे पासे में वञणो आहे हा हम्म हा हा हुनखां लेफ्ट वारे लेफ्ट वारे जी हा हा अच्छा त तव्हां पेमेंट कीअं ॾींदा हा हिन हा हा त जेॾीमहिल तव्हांखे खपंदो हुजे कुझु बि त अधु मुनो कलाकु पहिरियों ऑडर ॾिजो त जीअं तव्हांजो तयारु कराइ सघिजे

हा त तव्हां सवाएं छह बजे जे आसपास फ़ोन कंदौ त तव्हांखे सते बजे पहुची वेंदो हा हा रिमाइंड कराइण लाइ फ़ोन कॼो ऐं माना तव्हांजा इहो लीटर वीटर फिक्स आहिनि की न हेठि मथे थींदो कुझु

त हा त ठीकु आहे तव्हांजे इहे पंजासी रुपए में ॾींदोमांव खीरु सौ पंद्रहें रुपए में ॾई सौ पंद्राहं रुपिया हा हा इहा बि तव्हां सिंधी माण्हू आयो पंहिंजे भाइटीअ में तव्हांजे लाइ घटि त कयूं त ॿिए कंहिंखे असां कुझु बि घटि न कंदा आहियूं फिक्स रेट आहे न न न न पर असांजा ख़र्च बि जाम आहिनि न भइयनि खे असां वटि पाण वटि रहणो पए गांयुनि जो गाहु आहे भइया असां वटि था रहनि भइयनि जा ख़र्च भइयनि जा एडवांसू जाम दफ़ा न मूंखे बि तव्हां उते ॾिसणो पवंदो ॿियनि जॻहिनि ते बि बसि हिन खां घटि कुझु न करे सघंदुमि तव्हां भले कंफॉर्मेशन ॾिजो पंहिंजो सलाह वलाह बि कयो भले ॿिए कंहिंसां अघु वघु पुछो असांजो वरी बि ॿियनि जे भेंट में सस्तो अथव उहो जगदीश दुग्धालय में त खीर ई

हा हा ठीकु आहे ठीकु न न पाणी विझबो आहे छा खीर में सिंधी माण्हू कॾहिं चोरी कंदो आहे या बेईमानी